ہمارے علاقے کے لوگ سفر کے لیے دوسری جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور ایسی تفریح کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے کہ مختلف جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں سب کی اپنی اپنی چوائس ہے جیسے کہ ہماری طرف کے اکثر لوگ دہلی ممبئی کولکاتہ میں زیادہ سفر کرتے ہیں کمانے کے لیے ارننگ کے لیے کیونکہ یہاں کے یہاں زیادہ ہی روزگار ہے اسی لیے لوگ یہاں جاتے ہیں زیادہ کمانے کے لیے اور وہاں جاب جوائن کرتے ہیں یا پھر کوئی خود کی کوئی بجنس کرتے ہیں یا مارکٹنگ کرنے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں لوگ اور یہاں ممبئی اور دہلی میں گھومنے کی بھی بہترین سے بہترین جگہ ہے وہاں جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے اکثر دوست وغیرہ جاتے ہیں ممبئی تو وہ حاجی علی جاتے ہیں اور دہلی میں اگر آتے ہیں تو دہلی میں بہت ساری جگہ وہ گھومتے ہیں جیسے کہ جامع مسجد لال قلعہ انڈیا گیٹ اور ادھر یو پی کے علاقے میں بھی بعض لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے جیسے کہ قطب مینار جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ یہاں بھی دار العلوم یہ ایک اسلامک یونیورسٹی بہترین ہے بہت اچھی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس میں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں تو اس مختلف ساری جگہوں کا ہمارے علاقے کے لوگ سفر کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں میں گھوم کر اور ارننگ بھی کرتے ہیں بعض لوگ بس یہی ساری چیزیں کرتے ہیں اور میں خود بھی دہلی اور یو پی میں ہی اکثر گھومتا پھرتا ہوں